मानि लिऽ जे पालियेमे हमरा बुक स्टोर छै जे हम ओतऽसँ किताब लै छी आओर दोसर नम्बर हम अहाँके श्री राम शर्माके से पत्रिका बराबर मङ्गबै छी आओर ओ पढ़ैत छी प्रत्येक महीना ओ पत्रिका दए जाइ छथि हुनका हम अपन सलियाना कऽ एके जगह हु हुनका पे कए दै छियनि आओर मतलब हम पढ़ै छी ओहो आओर गीता रामायण ई हमर तऽ दिनचर्या छी ओहो सभ हम पढ़ै छी आओर हमरा गाँवेमे स्टोर छै पाली पाली हमर घर भेल तऽ ई नगर पञ्चायत भऽ गेलै तऽ हमरा पालिये ई उपलब्ध अछि तै लए कऽ हमरा दोसर जगह नहि जाइ पड़ैए हाँ पहिने जे बहुत समयमे से जाइ छलौ हँ

और्डरपर ओहो सभ ऑर्डर मँगबाबै छथिन आओर ओ चीज हमरा उपलब्ध भऽ जाइए जे हमरा जरूरी यऽ से तऽ से हुनकासँ कहै छियनि स्टोर कीपरके तऽ ओ आनिकऽ हमरा अथी करै छथि दै छथि